ہاں میں دلی کی سیاست کی صنعت کی مقامات کی وضاحت کر سکتی ہوں دلی میں ایسی بہت ساری جگہیں ہیں جو بہت متوجہ کرتی ہیں لوگوں کو جیسے صدر بازار اور چاندنی چوک کی مارکیٹ ہے یہ لوگوں کو بہت متاأثر کرتی ہیں اور لوگ ان وہاں پہ متوجہ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں لوگوں کو ہر سامان مہیا ہوتا ہے وہاں کھانے پینے کی چیزیں بچوں کے کھلونے کپڑا پہننے کا کپڑا ہر طریقے کی چیز چیزیں وہاں پہ لوگوں کو آرام سے مل جاتی ہیں اور وہاں لوگوں کو پریشانی بھی نہیں ہوتی اس وجہ سے لوگ ایسی جگہوں پہ زیادہ متوجہ کرتے ہیں اور دلی میں ایسی بہت سی گھومنے کی بھی ایسی جگہیں ہیں جہاں لوگ زیادہ جاتے ہیں جیسے کہ دلی میں جامع مسجد ہے وہاں پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں کیونکہ جامع مسجد بہت خوبصورت ہے دلی میں انڈیا گیٹ ہو گیا وہ بھی بہت زیادہ ہے وہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ جاتے ہیں اور وہاں خوب مزے کرتے ہیں دلی کی یہ بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ لوگ جاتنا زیادہ پسند کرتے ہیں اور متوجہ زیادہ ہوتے ہیں جیسے جامع مسجد انڈیا گیٹ قطب مینار لال قلعہ یہ زیادہ مشہور جگہیں ہیں